हम अपने मेहमानों के साँथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं जब हमारे मेहमान घर पर आते हैं तो सबसे पहले हम उनको बैठाते हैं और बैठाने के बाद हम उनको सबसे पहले चाय बनाकर देते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं आप कब आए कहाँ से आए आपको आने में कोई अविशु असुविधा तो नहीं हुई

क्या हुआ मतलब कुछ जानकारी जो भी होती है सारी जानकारी लेते हैं फिर उनको नाश्ता वगैरह कराते हैं और उन्हें जो भी पसंद होता है सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपको क्या पसंद खाने में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है यदि उन्हें कुछ पसंद नहीं रहता तो वो चीज़ें हम घर पर नहीं बनाते हैं उनकी पसंद और नापसंद का हम ध्यान रखते हैं और पसंद के अनुसार ही भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के बाद उनको भोजन कराते हैं और उनके सुविधा के अनुसार जैसे ज़्यादा सफ़र करके आए हुए रहते हैं तो हम उनको सबसे पहले फिर आराम करने के लिए बोलते हैं कि आप जब तक आराम कर लो तब तक भोजन तैयार हो जाएगा